ओइ मोसौ मोसा खानाया बोरै खानांगौ बेखौ जों मोजाङै आबाद जाथोन लायो बिनि गेजेराव जोङो फुङाव खाहैखांनानै बेनिफ्राय सानसुआव दै दौवो दै दौनानै सानदुङा बारा जायोब्ला दै दौनानै जों सायहायाव दोनो सायहायाव दोननानै ओमफ्राय जेब्ला बेलासि सम जायो होमबा थिनथा बायदिआव जोङो आरो बाइहेरायाव खायनफिनो फिसा जा फिसौ जा गासिबो आरो मैसोब्लाबो बिदिनो मोसौब्लाबो बिदिनो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेला मोनायो होमबा बिसिबांखि मोनाया मानो अब्लाबो बे जायगायाव थानानै बिसोरो जेब्लानाखि जों लायो अब्लासो फैयो सौफैयो जोङो दा होबोखां दुमखां गलिआव खाफैबाय ग्रोब जेला अखानायो होमबा जोङो हालेवबाय हालेवनानै बिनिफ्राय दस बार'थासिम एवबाय बिनिफ्राय ग्रोब खायनफिनलायबाय गायखौ सिगाङाव खाग्रोबाय फुङावनो बिनिफ्राय हाल होलांबाय बिनिफ्राय होलांखांनानैबो एवगासिनो एवगासिनो एवनोसै सानसुसिम एवनोसै बिनिफ्राय ग्रोब मोसौखौ दै दौनानै ग्रोब खाफिननांगौ जायो मोजां जायगायाव गांसो बरहा नायनानै खाबाय खानानै ग्रोब दोननबोबाय ओमफ्राय न'आव फैनोसै न'आव फैनानै ओंखाम दै जाफैसै दुगैनानै दै लोबनानै बिनिफ्राय जोङो ओमफ्राय दसे जिरायनोसै जेला जिरायनानै बेलासि सम जाबाय होमबा मोसौखौ दै दौहैनो लांनोसै दै दौनानै ग्रोब खास्लायनोसै आरामनो मोजां जायगायाव उदै बुंनाय जायगायाव गांसो बरहा नायनानै खानोसै ओमफ्राय मोनाबाय नालाय ग्रोब लायनोसैलाय बिब्दि जायो आरो आरो बोरमाब्लाबो बिदिनो बोरमाखौबो सायहायाव फुङाव खारनदो जेब्ला सानदुं दुंबाय होनबा संख्रिजों दैजों होनानै सायहायाव दोनफैदो दौनानै ग्रोब बेलासि सम जाबाय होमब्ला ग्रोब बिसोरखौबो ग्रोब खायनफिनदोलाय बिदिनो जायो आरो बोरमाब्लाबो मोसौ मैसोब्लाबो बिब्दिनो जायो बिनिफ्राय ग्रोब जेब्ला मोनाबाय ओमफ्राय बिसोरखौबो खालायबाय गनद्रा बानायनानै दोनो बिसिना बैसांसो बानायखानांगौ बोरमानिया खिया जाहाथे हायाव गोलैनाय गेसेंनो ओमफ्रायसो बोरमाया बेफोरबायदि जथ्न' खालामनानै दोननो हायोब्लासो मोजां जायो आरो खानाय बोरमाया मालाबाबो मोजां जाया हगारनांगौ हगारबासो मोजाङै मोजां फुङो मेजेम जायो देरो लावो मोजाङै मोजां जायो आरो ओमफ्राय मोसौआबो बिदिनो हगारोब्ला मोजाङै मोजां हगारनानै दोनोब्ला फोथारफ्राव आबाद खेथिफ्राव गैयाब्ला बे जायगायाव हगारहैनांगौ आबाद खाथियाव खायोब्ला मानसिफोरनिया खेथि आबादाव जायोब्ला मानसिफ्रा गाज्रि मोनो आरो नांलाय खमलाय जायो बेफोरखौ नांलाय खमलाय जाहाथे जायालासे गावबा गाव खेथिखौ गावबा गाव दैखोनानै मोजाङै आबाद खालामनानै खायोबा मोजां बयबो मोजां होनगोन बा मोजां मोनो मानसिफ्राबो गासिबो आरो बेनि गेजेरावबो आरो हगारलाबायनानै नांलाय खमलाय जायोब्ला गामिया मोजां सान्थि जाया नांलाय खमलाय जायो दा बिदिनो आरो